हाँ कौन कौन राहुल अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ राहुल हाँ राहुल बोलो ना अच्छा सब सुविधाएँ हैं जो आपको चाहिए क्या क्या चाहिए आपको हाँ चावल वाले जितने भी आइटम हैं वह आपको मिल जाएँगे इडली डोसा से ले कर हाँ फ्राइड राइस राइस मंचूरियन यह वो

अरे आप आप एक नई डिश ट्राई कीजिए वह आई है हमारे यहाँ उसमें उसमें दस प्रकार के चावल को मिक्स कर के बनाया गया है वो ट्राई कीजिए अच्छा अरे पता ही नहीं चला ठीक है कोई बात नहीं जो हम नई डिश की बात कर रहे हैं आप से उसका मात्र एक सौ एक रुपये है केवल

एक सौ एक रुपये में आपको दस प्रकार के चावल मिक्स हैं उसमें वो बना कर खिलाई जाएँगी और एक एक आध क्विंटल आपको दिया भी जाएगा वह वह आप अपनी किचेन सेंटर में टिफ़िन सेंटर में

वैसे राहुल आप आप बेसिकली कहाँ से हैं अच्छा मैं भी जबलपुर से ही हाँ सर मेरा नाम प्रिंस पटेल है ठीक है

यहीं आप मिल जाओ मदन महल में कभी भी

ठीक है मैं भी सेव कर देता हूँ राहुल भाई हाँ एक सौ एक ठीक है सर ठीक है भैया थैंक यू ओके धन्यवाद